و علیکم السلام جی میں گائڈ بول رہا ہوں

جی کھگڑیا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں گھومنے کی بہت سی اچھی اچھی جگہ ہیں تو آپ کس جگہ پہ کیسا گھومنا چاہتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے آپ بتا سکتے ہیں جی جی یہاں پہ بہت ہی ہسٹوریکل پلیسز ہیں جیسے میں کوی راج فورٹ اور لال دروازہ قلعہ آپ یہ ہسٹوریکل پلیس ہے اور بہت ہی اچھی اور بڑی پارک بھی ہیں تو آپ کیا پسند کرنا چاہتے ہیں نہیں یہاں پہ سب اویلیبل ہے پارک کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے اور اچھی اچھی پارک بھی ہیں اور مال بھی ہیں یہاں پہ جی میں ایک دن کے پانچ ہزار روپئے لیتا ہوں جی جی یہاں کا میں پروفیشنل گائڈ ہوں اور میری فیس اتنی ہی ہے نہیں یہ دیکھیے آپ کی سات آٹھ لوگ ہیں تو اور ہم پہ ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے تو اس حساب سے میرا پرائس بڑھنا چاہیے لیکن میں آپ سے جو جینوئن جو فیس ہے میں وہی مانگ رہا ہوں دیکھیے نور دیکھیے نارملی میں ایک صرف پرسن کا لیتا ہوں پانچ ہزار تو آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو ایک ساتھ ہی جہاں بھی گھومیے گا آپ ایک ساتھ ہی گھومیے گا تو اس لیے میں آپ سے ایکسٹرا چارجس نہیں لے رہا ہوں جی آپ کسی اور سے یا ویب سائٹ سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے گائڈ کا کتنا پرائس ہے جو میں نے بتایا ہے شاید اس سے زیادہ ہو سکتا ہے بٹ اس سے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ فیملی ممبر ہیں تو آپ کو اور زیادہ لگے گا اور دوسرے گائڈ کے پاس آپ جائیں گے تو اور زیادہ ڈیمانڈ کریں گے لیکن میں آپ سے جو جینوئن پرائس ہے میں جینوئن پرائس کی بات کر رہا ہوں جی میرے ساتھ گھومی تھی یہ جی جی میرے ساتھ گھومی تھی اور اس سے آپ میرے ساتھ کا ایکسپیریئنس پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا کیا گھمایا کیا کیا جگہ لے گئے اور اس کو کیسا دل دن گزرا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کب آ رہے ہیں یس آپ ہم کو اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں